अॼ खां टे चारि महीना पहले लॻभॻि मार्च जे महीने में मां पंहिंजे परिवार सां गॾु महाबलेश्वर घुमणु वियो हुउमि जंहिं ॾींहुं असां लथास उते ई उन साॻी होटल में मूंखे मुंहिंजे बचपन जा स्कूल जो दोस्त बि मिली वियो अचानक ऐं एॾनि सालनि खां पोइ ॾाढनि सालनि खां पोइ लॻभॻि ॾहनि सालनि खां पोइ मां उन सां मिलियो मांसि ऐं उहो बि पंहिंजे परिवार सा गॾु घुमण लाइ आहियो हुओ मां हा हूअं त दोस्त हुआसीं लेकिन उन जी जेकी पत्नी हुई उहा ऐं मुंहिंजी पत्नी हिक ॿिए सां उहो बि दोस्त ठही वियूं उन्हनि जा ॿार असांजे ॿारनि सां खेॾनि मतिलबु हिकु असांजो सॼो इकठो परिवार ई थियो असां जिते बि वञूं सभु मिलणु वञूं एॾनि सालनि खां पो जेको सम्पर्क न हुओ असांखे स्कूल खां पोइ पंहिंजी पंहिंजी जीवन में असां जेको टाइम न पिया ॾई सघूं समय न पिया ॾई सघूं हिक ॿिए खे उहो हाणे हाणे उन्हनि सां कंटी लॻातारि असांजो ॻाल्हाइणु आहे ऐं इहो जेको आहे जाम मूंखे यादगारु पल रहियो छोकी एॾनि लॻभॻि ॾहनि सालनि खां पोइ मुंहिंजो उहो दोस्त मूंसां वापसि मिली वियो